लॉकडाउन में मां ॿ शयूं जामु सुठी तरह ठाहियूं हुयूं ऐं उहा खाई करे मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे घोट खे जामु सुठो लॻो हिकु त हो कचौरी ऐं हिकु हो बटर पापड़ी हा हा मुझे यादि मूंखे यादि आहियो की मां केक बि ठाहियो बटर पापड़ी त मां पहिरों दफ़ा ठाही हुई उहो बि हिकु दफ़ा मां उल्हासनगर मां खाई आई हुअसि जामु सुठी लॻी लेकिन हुन खां वधीक मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजी हथ जी वणियूं हूअ बटर पापड़ी जो मां हुते सवादु वठी करे आयसि ऐं घर में अची ठाही त जामु मस्तु लॻी मुंहिंजे ॿारनि चई मम्मी तू हुतां खाई आई आहीं ऐं हिते कीअं स ठाहे वरिती त मां चयमि बेटा मां पंहिंजो दिमाग़ हलायो ऐं उहो बसि सभु शयूं विधी हुन में बटर पापड़ी विधी पाणी पूरी जो पाणी विधो हुन में पटाटो बॉइल विधो बसरु विधो ऐं थोरा सुका मसाल्हो चाट मसालो विधो ऐं जामु टेस्टी ठही ऐं कचौरी बि ईअं ई ठाही हुन में बि दाल जी छुरी दाल जी भरियो मसाल्हो ऐं हुन खे सुठी तरह दॿाए करे फुलिजी वियूं ऐं केक बि ठाहियो बिस्किटनि जो हूअ बिस्किटनि जो केक अॼु ताईं मूंखे यादि आहे मुंहिंजे ॿारनि दिलि सां खाधो जेॾीमहिल बि बर्डे हुजे कॾहिं मिठो खाइण जो मनु करे त मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिनि मम्मी तू उहो ई केक ठाहे त बिस्किट वठी ईंदी आहियां ॿ बिस्किट वठां हुन खे मिक्सर में पीसे वठां पोइ हुन में थोरो इनो थोरो खीर ऐं थोरो ॿ चिमिचा खी सचे गिह जा विझी करे पीसंदी आहियां पोइ हुन खे कुकर में रखी करे उन दॿे में गिह लॻाए करे हुन में सॼो मसाल्हो इहो विझी छॾींदी आहियां थोरी देरि अधु कलाकु रखण खां पोइ उहो फुंॾिजी ईंदो आहे ऐं जामु सुठी ख़ुशबू ईंदी रहंदी आहे घटि में घटि चालीह मिंट पंतालीह मिंट लॻंदा आहिनि उहो ठाहिण में थधे थियण खां पोइ हुन खे कढी करे ॿिए ॿासण में विझंदी आहियां ऐं मथां चॉकलेट खे मेल्ट करे सिधो हुन जे मथां विझी छॾींदी आहियां जीअं सुठो लॻे ऐं थोरो चॉकलेटनि सां हुन शइ के केक खे सॼाए छॾींदी आहियां ऐं पोइ असां कटे करे हुन केक जो मज़ो बि वठंदा आहियूं लॉकडाउन में जामु शयूं सिखी बि हुयूं लॉकडाउन में थियो लॉकडाउन थियो त हुन में असां सभु कुझु सिखियोसीं सुठी ॻाल्हियूं बि जामु थियूं आहिनि इन करे चवंदा आहिनि न मथे वारो जेको बि कंदो आहे हुन में सुठा ई सोचो ऐं सभु सुठो ई थींदो आहे कहिड़ी बि शइ खे ग़लति ढंग सां न वठो जेॾीमहिल बि कहिड़ी बि तकलीफ़ हुजे हुन सां लड़नि जो सामिनो कयो त भॻवानु तव्हां खे साथ ज़रूरु ॾींदो असां जामु शयूं सिखीसीं असांजे घर जा मर्द बि असांखे जामु हेल्प कराई असांजे ॿारनि बि असांखे मदद कराई इन करे सभु कमु सुख़ सां सुठा ऐं जामु जल्दी जल्दी थींदा विया जय झूलेलाल